आं जेब्ला न'वावहाय थानाय जाया अब्ला आंनि जायगायाव आंनि खामानिफोरखौ एबा आंनि बिबारफोरखौ जोथोन लानो थाखाय आंनि नखरनि जा हासबेन्ड आंनि हासबेन्ड बेयो आंनि फिसाइया बे बिबारफोरखौ जोथोन लायो आरो आं बेबायदि गुबुन जायगायाव गोबावथार थायोब्ला बेयो बे बिबारफोरखौ नायो बेफोरखौ साफा खालामना होयो बेवहाय दैफोरखौ होनानै होयो आरो लोगोसे बेवहाय नांगौ जानाय हासारफोरखौ बेवहाय होनानै होयो आरो बे हासारफोरखौ होनानै जेब्ला सानफ्रोमबो फुं आरो बेलासिनि समायाव बेयो जोथोन लायो नायो बेफोरावहाय नांगौ जानाय हासारफोरखौ आरो दैफोरखो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि हासारफोरखौ बेवहाय होनानै बे बिबारफोरखौ जोथोन लागासिनो थायो आरो नांगौ जानाय गासैबो बेसादफोरखौहाय बेवहाय होनानै बेयो बेफोरखौ जोथोन लायो जेब्ला आंनि जायगायावहाय बेयो बेफोरखौ खामानिफोरखौ मावो अब्ला बेनो ओह बेयो बे बे बिबारफोरखौ आंनि ब ब बद'लै बियो गो बेखौहाय नायनानै बेखौ जोथोन लागासिनो थायो म बबेबा बबेबा बि बिबारफोराव जा नांगौ जानाय बेबायदि दो दैफोरखौ एबा हासारफोरखौ बेयो लाबोनानै बेवहाय होनानै बेखौ आबुङै जोथोन लागासिनो थायो एबा रानलांनो नागिरनाय बिबारफोरखौ बियो नायफा नायफायै बेनो बेवहाय हासारफोरखौ बियो होगासिनो थायो आरो बेबायदिनो बोसोर गुबुन गुबुन बिबारफोरखौ गोबांथार बिबारफ्रा बारायलाङोब्ला बे बिबारफोरखौ बियो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन टाबफोरावहाय बेखौ बोस्लायो बेफोरावहाय बेयो नांगौ बादि हासारफोरखौ होयो गाइयो आरो बेबायदिनो गुबुन बयलार खि बेबायदि हासारफोरखौ होनानै बे बिबारफोरखौ बियो जौगाहोयो आरो लोगोसे आं जेब्ला गैया जायो अब्ला बियो बे बिबारफोरखौहाय बियो साजायनानै बे जि जायगाफोरावहाय थानांगौ जिथिं थानांगौ बेबादि जायगाफोरथिंहाय बेखौहाय दोन्नानै बोस्लायोबाय थायो आरो बे बिबारफोरनि बेबायदि मोजां बेबायदि सेहेरा लाबोनो थाखाय बे बिबारफोराव नांगौ जानाय जि सामफ्रामबो फुं आरो मोनाबिलि समायावहाय बे हासारफोरखौ बियो दैफोरखौ होनानै बे बिबारफोरखो जौगाहोलांबाय थायो आरो लो जेब्ला आं फैयो अब्ला बे बिबारफोरखौ आरो आ आं फिन आरो बेखौ नायफामफिन्नाय जायो नायनाय जायो